भारतआव बयनिफ्रायबो गोनांसिन फोरबो आरो बन्द'फोरानो जाहैबाय जेरैहाय ओ भरात उदांस्रि सान नैजिबा आगस्ट' बेफोर बायदि बायदि दङ जेरैहाय बेफोर उदांस्रिया जाहैबाय भारत उदांस्रिखौ जेनोबा इंग्राजफोरा भरत हादरखौ गावसिनि आथिं सिङाव लांदोंमोन जेनोबा लांनानै बे भरतखौ गोबां इदिनो खस्थ' होबोदोंमोन गावजों गाव नांज्लाय दानलाय सुलाय खालामबोदोंमोन बैखौ नुनानै महत्मा गान्दिया साननानै बिखौ इंग्रासफोरनिफ्राय एबा उदांस्रि होदोंमोन उदांस्रि होनानै बिखौ बेनो ओ ओ बन्द होनाय जायो आरो सानसे बन्द होनाय जायो भारतआव बिनिफ्राय जिबा आगस्ट' बिनिफ्राय जिबा आगस्ट' जाबाय फन्द्र आगस्ट'आव जोङो जोंनि हारिमुयारि मेथाइखौ खननाय जायो आरो खननाय खनो बिदिनो बायदि दं फरायसा सान फोरावबो बन्द होनाय जायो फरायसा सानफोरावबो बन्द होनाय जायो एबा फालिनाय जायो आरो ओमफ्राय जेरैहाय दङ

टिचार्स डे है बेफोराव नोङामोन